सबसँ पहिले तऽ खेतमे खेत जोतै छै इसके बाद पानि पटवन दै छै तब फिर मकै बजारसँ लानैत छै हाइब्रिड लगबैत छै खेतोमे तऽ थोड़ा बड़ा होइत छै ओहिमे खाद्य दै छै ओहिके बाद पानि तब तब छओ महीनाके बाद फिर ओ पकै छै पूरा पकै मकै पकैके बाद इसके बाद काटैत छै तब धुपमे सुखायके फिर बेचैत छै फिर आलू सभ होइत छै ठण्डीके मौसममे कभी कभी हमहुँ सभ घुमैले जाइत छी आओर आलूमे जङ्गल रहैत छै ओकरा साफ करैत छै आरो आब तऽ आब तऽ ओकरा आब तऽ आलू आलू तीन महिनाके बाद उखड़ि जाइत छै पूरा आब तऽ इसके बाद गेंहूँम तऽ गर्मीमे होइत छै पूरा धूपमे इसके बाद अभी मकै सभ मकै पूरा पूरा मकैमे मेहनत लागैत छै आब एकरो बाद ओ धान रोपय छै अभी तऽ धानके सीजन छिकै तऽ धान पूरा बारिश हो रहलो छै इसके बाद धान रोपते तब ओकरामे धान लगैत छै पूरा तब कमबै पड़ैत छै कमाबैला होइत छै इसके बाद ने ओ भी तीन चारि महिनाके बाद ओकरोमे खाद्य देबैले पड़ैत छै तब तब छओ महिनाके बाद पूरा पाकि जाइत छै